आताची तरणी पिळगी ह्या सांस्कृतीक प्रथांक खरेपणां मानतात पूण थोड्यो ज्यो गजाली आसा तांकां कळना आनी त्यो संस्कृतीक जावन आसलेल्ल्यो ज्यो जाणटेले करताले ते आतां कमी प्रमाणान भुरगीं आतां कमी प्रमाणान करपाक लागला पूण तांचे हे सगळे सांस्कृतीक गजाली आसा त्यो कमी जायत गेल्या आनी मुखार त्यो वाडटल्यो अशें म्हाका दिसता पूण ज्यो जाण्टेल्यांनी करून दवरले ते तशेंच उरतले आनी आमचे लोक आसा तेंच्यानी कांय भुरगे आसा तेंच्यानी ते जावप करपाक जावचें ना आनी ते खरेपणान दाखोवपाचो प्रयत्न करतले कमी कमी प्रणान करून तें दाखयतले आनी जाण्टेल्यांचे निमाणो तो मोग खरेपणान मात्शें दिश्टी पडट खरेपणान दिश्टी पडटले आनी संस्कारांची पंगड आमकां चड प्रमाणान कमी प्रमाणान दिश्टी पडटली आतां तीं तरणी पिळगी कमीत कमी त्या संस्कार मातशे सादारण करून गेला आनी ती आतां कमी जायत गेला आनी मुखार ती कमी जायत वयतली अशी आमकां खात्री आसता